हैल्लो नमस्ते हांजी

रिचुअलस मतलब जम्मू दे गे हां रिचुअलस दे बारे च गै सनाना ना ठीक ऐ हां दिक्खो अगर अस जम्मू दे रिचुअलस दे मतलब बारे विच दिक्खेआ जाए जि'यां साढ़े त्योहार न अगर जि'यां साढ़ा अस आखने कि साढ़ा डोगरी कल्चर ऐ जम्मू च जैदा जेह्ड़ा डोगरी कल्चर मन्नेया जन्दा ऐ ते अगर डोगरी कल्चर दे बारे च गल्ल क कीत्ति जा ते जि'यां इ'दे रिचुअलस इयो हैन कि जि'यां साढ़ी जेह्ड़ी मात्तर भाशा ऐ जम्मू दी ओह् डोगरी गै ते लाइकवाइज जि'यां अगर इ'दा पहनावा वी दिक्खगे ते ओह् डोगरी ड्रेस गै मन्नी जन्दी ऐ हैना ते मतलब जि'यां अस कोई ब्याह् फंक्शनें च वी इ'यां अगर दिक्खगे ते अस आखनेआं नेईं असें अपना ना केह् आखदे डोगरी सूट बनवानेआं मतलब ओह् साढ़ा उत्थे रिचुअल रिफ्लेक्ट मतलब कि ओह् साढ़े नै ओह् रिफ्लेक्ट करदा साढ़े कल्चर गी ते हुन लाइकवाइज इ'यां कि दिक्खेआ जा साढ़े रिचुअलस जेह्ड़े न मतलब हुन साढ़े डोगरा कल्चर विच साला दे जेह्ड़े मेन मेन त्योहार आंदे न ओह् केह्ड़ा इक डोगरें दा इक मेन जेह्ड़ा अजकल्ल किम अज कल्ल जेह्ड़े जून जुलाई च के सावन दा म्हीने विच इक रुट्ट दा त्योहार आंदा ऐ ते साढ़ा कि इक मतलब कि रिचुअल मन्ना जंदा ऐ ओ लाइक अगर अस दिक्खे कि आल ओवर इंडिया विच कुते होर निं होंदा ऐ ओ साढ़े जम्मू च गै रुट्ट दा त्योहार मेन मन्नेया जंदा ऐ ते ओह्दे विच अस आखनेआं कि जेह्ड़े पैह्ले पैह्ले एह् होंदा हा कि रुट्ट दा जेह्ड़ा त्योहार ऐ ओह् बड़ा लोग उदे च रुट्ट बनाइये ते नैह्रा दे कंडे यां दरया दे कंडे बेइयै करदे हे रुट्ट बनांदे हे सहेलियां कट्ठियां होनियां ते उत्थे रुट्ट खेलने बेइयै ते लोग बड़े लाइक आखदे कि इस सीजन च अम्ब दी अम्ब दी बहारां हों अम्ब अम्ब दी बहार होंदी ते लोक अम्ब लेई जन्दे हे नैह्रा कंडे चूपदे हे इ'यां करियै ते एह् साढ़ा जम्मू दा जेह्ड़ा हां जी केह् आखा दे हां राड़े राड़े हां उयै गै बस बक्खरी बक्खरियां फसलां हां मतलब कि हां हां लाइक इ'यां क इ'यां कै ते मतलब कि साढ़े विच ते इस चाल्ली गै मतलब कि साढ़े कल्चर ते इ'यां आखदे ते होई सकदा कि राड़े वगैरा लाइक अगर अगर अस शायद पंजाब आह्ली साइड चली यां ते उ'नै शायद इस चाल्ली ओह् अपने रिचुअलस गी इ'यां करदे होन हां ते बाकि अगर उ उस चाल्ली दिक्खेया जा ते और बाकि बथेरे रिचुअलस न मतलब इ'यां लाइकवाइज केह् आखदे साढ़े मतलब साल दे और बी बड़े जैदा ऐसे होंदे कि जेह्ड़े साढ़े जम्मू विच गै लाइक आखदे जि'यां बच्छ दुआ वगैरा होंदी ओह् बी साढ़े जम्मू विच गै मेन मतलब करी जंदी ऐ इ'यां करियै एह् वी साढ़े डोगरा कल्चर दा इक पार्ट ऐ बच्छ दुआ होई दुआई आह्ले जि'यां लोक जेह्ड़े न ओह् वी नैह्रा कंडे बनाइयै अपने संतान आस्तै संतान दा सुख मंगदे न इस चाल्ली ते एह् साढ़ा मतलब कि डोगरी कल्चर गी बड़ा अच्छा इ'यां रिफ्लेक्ट करदा एह् हांजी हांजी ठीक ऐ ओके धन्न